हमसब जानवरके खाना खुअबैत छियै आओर कहीँ बाहर जाइत छियै जेना अन्य जगह मुजफ्फरपुर दरभङ्गा तऽ घरके आदमी हुनका बाहर ताहर कऽ दै छै आओर खिला दय छै जेनामे भऽ गेल अहाँकेँ खाना खुआबऽ के चाही रङ्ग विरङ्गके घास भूस्सा आओर आदि सब चीज खुआबऽ के चाही अहाँ अगर खुएबै तभिए दूध होयतै गाय सबके नहि खुएबै तऽ दूधे नहि देथिन आओर अहाँकेँ भऽ गेल जेना कहीँ अन्य जगह जयबै तब केकरो कहिए के जाय पड़तै पानि तानि पिआबऽके रहतै आओर बाहर निकालऽके रहैत छै आओर किछु कार्य करैके छै जेनामे भऽ गेल जेना अहाँकेँ जानवर सबके बहुत किछु कार्य रहैत छै गोबर तोबर हटबऽके आओर अन्य कार्य जैसे उसको आओर हुँनका बाहर ताहर करऽके चाही